ہیلو ڈرائیور صاحب بات کر رہے ہیں جی میں نے ٹیکسی بک کروائی تھی ائیر پورٹ جانے کے لیے جو ابھی تک آئی نہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں مجھے ائیر پورٹ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے کہیں میرا پلین چھوٹ نا جائے تو مہربابی کریں کہ آپ جلدی سے جلدی آ جائیں اور تاخیر کی وجہ کیا ہے یہ روڈ پر ٹریفک بہت ہے اور پانی بھی جمع ہوا ہے اور گڑے بھی بہت ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ بازو کی گلی سے آ جائیں وہ پیچھے کی جو روڈ ہے آپ وہاں سے آ جائیں جس کی وجہ سے آپ جلدی بھی آ سکتے ہیں جی بازو کی روڈ بھی خراب ہے اچھا جی وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے جی اچھا دیکھیں آپ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی آجائیں اچھا آپ کی ٹیکسی بھی پنکچر ہو گئی تھی او جس کی وجہ سے دیر ہوگئی آپ کو ٹھیک ہے جی آ جائیں کوشش کریں